جی میں کھاتہ دھارک ہوں لیکن ابھی تک میں نے قرضوں یا میوچل فنڈس کے لیے کسی طرح کی بھی مدد یا سہایتا کے لیے میں نے بینکوں سے گہار نہیں لگائی ہے تو اس لیے مجھے کوئی خاصا اس کے متعلق تجربہ نہیں ہے بس